हेलो समय रेस्ट रेस्टूरेंट कहाँ पर है जी अमित मिश्रा बात कर रहा हूँ लखनऊ से ऐक्चूअली हमारे लड़के का बर्थडे है अट्ठाईस जुलाई को तो आपके यहाँ क्या बर्थडे पार्टी बुकिंग हो जाती है क्या अच्छा अच्छा कैटरिंग वगैरह के व्यवस्था रखते हैं आप

चलिए बहुत बढ़िया क्या चार्ज वगैरह रहता है उसका कैटरिंग का क्या चार्ज रहता है या उसका हमारे यहाँ लगभग बीस पच्चीस लोग का आना होगा वो रहेगा एक प्लेट का एक प्लेट का अच्छा क्या क्या रहता है उसमें नाश्ते में पहले आप स्टार्टर में क्या देंगे नाश्ते में

स्टार्टर में सूप रहेगा अच्छा और

अच्छा अच्छा तब स्टार्टर में जो है आपका जो है चाट चाउमीन बतासा या फ़िंगर चिप्स जो है जोड़ देंगे हाँ हाँ अच्छा तो पनीर पनीर पनीर टिक्का रख दीजिए अच्छा फिर खाने में क्या रहता है आपका आप ऐसा करिए पनीर प्याज़ा कर दीजिए पनीर पनीर प्याज़ा कर दीजिए और हाँ फ्राइड फ्राइड राइस कर दीजिए और मंचूरियन कर दीजिए बाक़ी सलाद खीर खीर कर दीजिए मीठे में बाक़ी उसमें सलाद पापड़ रखते ही होंगे आप सलाद पापड़ रोटी जो भी है अच्छा बक बाकी जो हॉल आपने बताया चार सौ स्कावायर फीट का उसमें डी जे की व्यवस्था कुछ है अच्छा तो कम्प्लीट उसमें लगा हुआ है पहले से

प्लेट वगैरह हॉल का क्या चार्ज लेते हैं आप अच्छा मतलब फुल ए सी है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा पार्किंग गाड़ी वगैरह जैसे आएंगे तो गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था है पेमेंट पेमेंट पूरा एडवांस में लाना पड़ता है कि कैसे

मतलब पूरा एडवांस देना पड़ता है कि जो है कि हाफ

पेमेंट पेमेंट ऑन ऑनलाइन ही लेते हैं आप चलिए ठीक है भैया बात करके आपको बताते हैं